ہم صبح سویرے اٹھ کر کے تقریباً سورج نکلنے سے پہلے ہی اپنے چند چند دوستوں کو فون کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں ان سے ان کا انتظار کرتے ہیں محلے میں ہی اور جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ قریب کی ایک پارک میں جاتے ہیں جہاں دوڑتے ہیں ورزش کرتے ہیں اور خو زیادہ طور پر ہم کو بھی دوڑنا بہت پسند ہے تو ہم اس جگہ پر کئی راؤنڈ دوڑتے ہیں اور تقریباً یہ عمل روز مرہ عام طور سے بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ اس میں خرچ ہو جاتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ لے دے کر خرچ ہو جاتا ہے لیکن دوڑنے میں ہمارا آدھا گھنٹہ تقریباً خرچ ہوتا ہے اور دوڑنا خود سے بہت پسند ہی ہے ہم کو اور جو وہاں ورزش ہوتی ہے سویرے کی تو اس کا دوڑنا الگ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے کھیل کے دوڑنے سے کھیل میں ظاہر بات ہے کہ کسی بھی طرح کے کسی بھی طرح کے عمل پر عمل درآمد ترنت کرنا ہوتا ہے فوراً جیسے کھیل میں میچ کھیل رہے ہو کرکٹ میں اور کسی گیند کو پکڑنا ہوا تو تو اس میں زیادہ تیز دوڑنا پڑتا ہے یہ ورزش سے الگ ہوتا ہے ورزش میں تھوڑا دھیرے دوڑنا ووڑنا ہوتا ہے